हमने भी पहले बागवानी की है बागवानी करते समय बहुत ज़्यादा कीट लगे हुए पौधे पौधे लगाते ही उनमें कभी कभी कीड़े भी लग जाते हैं कभी नीचे से जड़ों से कीड़े लगते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते और वो अंदर ही अंदर पौधों को नुकसान कर देते हैं कभी तो ऐसा होता है कि पूरा पौधा ही पौधा ही नष्ट हो जाता है हम तो उसे लगाके जाते हैं बाद में वह नष्ट हो जाता है कभी कभी पौधे में थोड़ी बड़े पेड़ होते हैं जिसमें वो थोड़े पीले हो जाते हैं कभी कभी कोई डाल जलने लगती है कोई डाल गहरी हो जाती है ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है और कभी कभी तो हम देख देख कर ही परेशान हो जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है